हैलो में उधमपुर दा बोल्ला नी ते अज्ज आ'ऊं अपनी ज़िन्दगी दे मतलब जेह्ड़े पंज दिन न मतलब जेह्ड़े मिकी हमेशा चेत्ता रौह्न्दे होर हमेशा रौह्ने मिकी ज़िन्दगी भर ओह् चेत्ता रौह्ने ओह् आ'ऊं तुसें दिन तुसें सनां नी ते पैह्ला आई गेआ चौदां जनवरी इस दिन लोह्ड़ी होंदी ऐ हर साल होंदी तुसें बी पता ऐ ओह् लेकिन में इसी कदें नेईं भुल्ली सकनी क्यूंकि मिगी लोह्ड़ी बड़ी गै शैल लगदी ते कन्नै होर के होई गेआ कि छब्बी जनवरी एह् दिन बी मिगी नेईं भुल्ली सकदा ऐ इस दिन साढ़ा संविधान बनेआ हा ते ओह्दे कन्नै कन्नै मी चौदां अप्रैल जि'न्नै संविधान बनाया हा ते ओह्दे बारै बिच्च असेंईं पता होना चाहिदा ना कि उं'दा जनम कैलू होएया हा ते चौदां अप्रैल आ'ऊं कदें नेईं भुल्ली सकनियां ते फ्ही इक पदरां अगस्त होई गेआ उस दिन साढा देश अज़ाद होएया हा ते उसी बी नि भुल्लनी ऐं में ते कन्नै होर ते होर कन्नै मेरा जन्मदिन चार नवंबर गी आंदा ओह् में कदें नि भुल्ली सकनी एह् चीज़ां में कदें बी नेईं लाइफ बिच्च भुल्ली सकनियां एह् दिन मैं एह् हमेशा चेत्ता रौह्न्दे